हाँ मेरी स्विग्गी ऑफिस में बात हो रही हैं हाँ जी मैंने खाना ऑर्डर किया था क्या आप मुझे बता सकते हैं कि मेरा खाना कब तक आएगा और डेलीवरी कब तक की जाएगा अच्छा कितना टाइम लगेगा अच्छा अनुमादित डिलेवरी समय के लिए मुझे स्थानांतरण या खाना ऑर्डर करने वाले ऐप से मैंने आपके लिए कॉल किया है अच्छा कितना टाइम लग जाएगा सर अच्छा हाँ मैंने हिंडौन सिटी में बयाना मोड़ के लिए खाना मंगवाया है आपसे अच्छा ओके धन्यवाद साहब